हमारे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा होती है हमें सरकारी इस्कूल में हर चीज़ की व्यवस्था फ्री में मिलती है और हम अच्छे से अच्छे से अपनी शिक्षा लेते हैं जैसे हमको पहन जैसे हमको बुक मिलती है फ़्री में और हमको सरकारी इस्कूल में कुछ भी मतलब फीस नहीं देना पड़ता है और हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और हमें प्राइवेट इस्कूल में हमको फ़ीस मतलब देना पड़ता है और हर टाइम पर फ़ीस पर नहीं हो रही है तो हमारा इस्कूल में से नाम काट देते हैं और वग़ैरह वग़ैरह परिस्मेंट देते हैं बोलते हैं कि फीस नहीं जमा होगी तो नाम काट देंगे ऐसे वैसे बोलते रहते हैं जैसे सब बोल वग़ैरह वग़ैरह सब कुछ हर सुविधाएँ भी नहीं होती हैं और सरकारी इस्कूलों में हमें हर सुविधा भी मिलती है जैसे हमको बैग मिलता है यूनिफ़ॉर्म मिलता है और बुक मिलती हैं खाना भी मिलता है हमको हर चीज़ की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में दी जाती है प्राइवेट इस्कूल में यह सब नहीं होता है प्राइवेट इस्कूल में ना ही हमको बुक मिलती है ना ही बैग मिलता है ना ही यूनिफ़ोर्म मिलता है मतलब कुछ भी नहीं मिलता है सब मतलब सब अपने से ही ख़रीद कर लेना पड़ता है और यह सब सुविधाएँ प्राइवेट इस्कूल में नहीं मिलती है

हर चीज़ की सुविधा मिलती है और प्राइवेट इस्कूल में ऐसा नहीं होता है प्राइवेट इस्कूल में मतलब हम लोग शिक्षा लेने जाते हैं अच्छी शिक्षा होती है बट मतलब यह सब सुविधाएँ मतलब वहाँ पर पैसे देने के बाद भी मिलती है और प्र सरकारी इश्कूल में सब फ़्री में मिलता है तो हमारे लिए बेटर इस्कूल है सरकारी इस्कूल में ही शिक्षा लें हमको अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है और प्राइवेट इस्कूल में यह सब नहीं होता है